हलो हाँ जी मैम मैं वहाँ की ओनर बात कर रही हूँ बोलिए अच्छा मैम उसमें आपको येलो कलर चहिए या पर्पल कलर चाहिए अच्छा मैम एक किलो दो किलो कितने किलो चाहिए जी मैम कर देंगे और मैम कोई दूसरे फ़्लावर चाहिए मैम आपको ये पूरे मिला के आपको डिस्काउंट मिलेगा तो उसको मिला के आपको दो हजार रुपए में पड़ जाएंगे ये मैम मैंने टेन परसेंट का किया नहीं नहीं मैम अब हम कैसे कम कर सकते हैं बाहर दूसरी दुकानों को देख लीजिएगा वहाँ पर आपको तीन हजार में देंगे मैं आपको दो हजार में दे रही हूँ जी जी मैम हाँ इसलिए मैंने आपको दो हजार रुपए बताया है जी मैम मैंने इसलिए आपको दो हजार रुपए प्राइज़ बताया नहीं नहीं मैम हमने आपको कम करके बताया आप हमारी डेली कस्टमर हो इसलिए नहीं नहीं इतना कम नहीं कर सकते दो हजार में ले लीजिए नो मैम जी मैम भिजवा दूँगी जी मैम